मोनाली नायक आशा नायक अंजली नायक प्रदीप नायक अपर्णा नायक किर्ती मामडेकर सुदाकर मामलेकर प्रथमेश मामलेकर कुमूद बोरकर संगिता नायक मोहन देसाय सत्यवान कामुळी शिला नायक सिद्धी देसाय नेहा गांवकर मोहीत चावडीकर तनय चावडीकर योगेश म मांद्रेकर नायक कविता नेहा केलकर नमिता कोरगांवकर जॉन फेर्नांडीस एनली डायस वेंकटेश आमुणकर नेहा केलकर कविता नाईक कृष्णा हळदनकर सिदार्थ कोरगांवकर नेहा पेडणेकर स्नेहा तारी सुदा वेळीप प्रणाली प्रभू तन्वी देसाय शितल सावंत प्रमोद सावंत तोयेला कार्दोसो मॅलिसा डिकोस्ता गार्गी शिंदे मनोज देसाय सं रुपा नायक पुजा गांवकर सपना देसाय गुरू गावडे दयानंद गांवस सुभाष नायक स्नेहा गावडे नम्रता मडगांवकर नमन बेतोडकर राम पाटील सुनील कुमार सुयश च्यारी प्रथमेश गावडे पंकज हर्ळनकर राहुल गांवकर रोहन हळदनकर श्रेया गोसावी अक्षय किंन्नेकर प्रथमेश महाले शुभम मांद्रेकर पलाश सावंत तानया रॉड्रिगीस विक्रम वाडकर उरे तिरोडकर तायना केरकर विनीत शिरोडकर तन्नी मोरजकर शितल नायक अमन पाथोडे आकाश पारेसकर विनीत गावडे अनीश वेलुस्कर निया रॉड्रिगीस प्रियंका नायक अल्विरा कुलाकू दिक्षा रानी प्रनिता सावंत लीनो डिसुजा रिया चोडणकर विपूल नायक प्रथमेश भोसले संदीप नायक आकाश पार्सेकर रश्मी गवडा भारत नायक श्रुती सातार्डेकर यश वेंगुलकर निया वेळीप